जोंनि गामियाव फरायसालिया गंसेल' दं गोदोनो जोंनि बिमा बिफा सोरजिबोनाय दा बेवहाय दाथ' न' बांआथ' जाबाय किन्तु माखासे बेन्स डेस्क फोरा दङ किन्तु बेवहायबो माखासे मोजां रोखोमनि गैजोबला बायला जिला जाबाय बेवहायबो एसे बेन्स डेस्क निबो गोनांथि दं बेफोरखौ फोसाबनांगौ जानानै फैयो एबा सरकारनिफ्राय साप्लाय होयोब्ला बेफोर सुबिदाया मोनोब्ला मोजां आरो लोगोसे गोनांथार बाहागोआ जाहैबाय जोंना खिग्रा माने बे खिग्राया गथ'फोर खिनाय मोजां रोखोम दै साप्लाय गैयाब्ला बेफोर माने आनहाइजेनिक जायो दा बेखायनो बे खिग्रा हासुग्रा बेफोरो माने आरो जेनेबा गंसेल' दङ जोंहा माने गंनै मोनोब्ला बेयो सुबिदासिन जायो आरो दा गथ'फोरआ बेवहायनो खियो बेवहायनो हासुयो दा खिग्राया आलादा आरो माने मा होनो हासुग्राया आलादा जायोबा बे मोनसे मोजां सुबिदा जायो दा बेबो मोनसे आरो जोंहा बिजाब बिजाबफोरखौ माने समय मथे मोनोब्ला मोजां माने बेबो सरकारनिफ्राय आजिखालिथ' फ्रि मोनो मोन्नाया किन्तु सम मथे नांगौ टाइम आव बिजाबफोरा सफैजोबनो नागिरा समाव दा बेयो टाइम आव सफैयोबा मोजां आरो